एक न्ही हजारांनी कितली म्हणजे शेंकड्यांनी पुस्तकां वाचल्यां आसतलीं कित्याक आमची भास कोंकणी पूण दुर्दैवान आमी कोंकणी केन्ना शिकपाक पावले ना आनी मराठीच शिकले मराठी बरोबर हिंदी शिकले इंग्लीश शिकले सो पुस्तकां वाचलीं मराठींतल्यान तर अजुनूय वाचतां भरपूर पुस्तकां म्हणजे कोंकणी परस मराठीच वाचन चड आसा म्हणजे आमची नेटीव लेंगवेज कोंकणी आसून पसून सो तो एक्सपीरियन्स जो आसा तो वेगळोच कारण मराठी ही फक्त मराठी भाशा न्हय तर महाराष्ट्रांत वेगवेगळ्या तरेचे सगळे प्रागतीक स्वरुपाच्यो चळवळी ज्यो आसात त्यो सगळ्यो समाज सुदारणेच्यो त्यो सगळ्यो महाराष्ट्रा भितर जाल्यात आनी ताचें सगळें लिखाण जें आसा तें मराठींतल्यान मेळटा त्या हातूंतल्यान थंय भरपूर म्हणजे भरपूर ज्ञान मेळटा त्या शिवाय हिंदीतल्यान वाचप जाता हिंदीतल्यान कादंबरी पुसून थोड्यो वाचपाचो प्रयत्न केलो सगळो आनी त्यो खूब मजा आयली वाचतना पूण हिंदी वाचतना तशे त्रास जाता मातशे पूण कठीण वचना आनी एक्स्पीरियन्स वेगळो आसता एक एक फावट शब्द वेगळे आसतात वातावरण वेगळें आसता तें वेगळे तरेन सांगपाचें आनी कितें ह्यो सगल्यो गजाली आनी इंग्लीशींतल्यान जें आसा इंग्लीश आमची भाशा नासली तरी बी ती इंटरनॅशनल भाशा तातूंतल्यान वाचप जाता आनी ह्यो तीन भाशा सोडून चवथी भाशा येना म्हणटकर वाचतलो म्हळ्यार कांय कळपाक ना म्हणटकूर तो वाचपाचो प्रस्नच येना